औ आंनाव जेंनायाथ' बहुद जादोंमोन जेनेबा एगजाम्पोल हिसाबाव आंनो खुद देहानि थाखाय प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन बेमार आजारनि थाखाय प्लास ओरैहाय आरो माखासे समनि उनाव आंनि बेमारा मोजां जाबाय बेनि उनावहाय आरो न'खरनि जेंनायाव गावनि फेमिलिनि थाखाय बेयावबो जेंना मोनसे जालायबाय बुरैनि माबा फेमिलिनि जेनेबा बेमार आजाराव बेयावबो थांलायबाय जेंना मोनसे बेनि उनावहाय फिसा फिसौनि थाखाय फोरोंनाय मायाव प्रब्लेम फैलायबाय थाखा फैसानि खोथा आरो बेयावबो जेने थेने सल्भ जाबाय आरो बिफानि बेमाराव फैलायबाय प्रब्लेम बिफाया प्रेसार स्थ्र'ख जानाय लांबाय आं डक्ट'र ओरै औरै मोजां बहा मोजां जागोन बहा मोजां जाया नायगिरबायबाय आं बबेयाव सुबिदा जागोन बेफोरबायदियाव माने जेंनाफोरनि गेजेराव बहुत खस्थ' मोनबाय आरोखि आं जेनेबा थाखा फैसानि बेलायाव नायाबाबो जाया नायनांगोन प्लास जानायनि थाखाय फैलायबाय प्रब्लेम माइ गायनांगौ बायदिसिना आरजिनांगौ सोमजिनांगौ गायनांगौ फुनांगौ जानायनि थाखाय बहुत थाखा फैसा लानायनि गेजेराव जेनबा गायनाय फुनाय बेफोरबायदि प्रब्लेम आव फैलायबाय बेबायदिनो आरो प्रब्लेम फैनाय खार'ना जेनेबा बहुत मानसिनि जिब'नावथ' बहुत प्रब्लेम फैयो प्रब्लेम खौथ' सल्भ खालामनांगौनि मानसिनि खामानि जेनेबा बेफोरबायदि आरो बेबायदिनो सोलिनांबाय आरोखि आं प्रब्लेम नि दुखु दाहानि गेजेराव प्रब्लेम खौ सल्भ खालामनांबाय